علی گڑھ ایک بہت ہی مشہور ضلع ہے بہت ہی اچھا ضلع ہے کیوںکہ یہاں پہ علی گڑھ مسلم یونیوسٹی جو تہذیب اور اپنے کلچر کے لیے سارے عالم میں الگ شناخت رکھتا ہے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے علی گڑھ مسلم یونیوسٹی جس کو سر سید نے تعمیر کروایا تھا اس کے علاوہ بہت ساری کہانیاں جو علی گڑھ کے اندر مشہور ہیں وہ سر سید احمد کہاں خان سے تعلق رکھتی ہیں جیسے کہ ایک مرتبہ سر سید احمد خاں جب یونیوسٹی کی کامیا خم قائم کر رہے تھے تو وہ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کچھ چندہ دے دو میں تمہارے بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کر رہا ہوں لیکن وہ شخص سر سید احمد خاں کے ہاتھ کے اوپر تھوک دیتا ہے اور یہ سر سید احمد خاں کے اخلاق کہ آپ نے اس شخص سے کچھ نہیں کہا آپ اپنی مٹھی بند کی اور وہاں سے چل دیے تو اس شخص کو تعجب ہوا پھر اس شخص نے کہا روکیے اور آپ نے ایسے کیسے جا سکتے ہیں میں نے آپ کے آپ کے ہاتھ کے اوپر تھوک دیا اور آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے پھر سر سید احمد خاں نے جواب دیا کہ جس شخص کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے تمہارے پاس تھوک تھا تو تم نے تھوک دے دیا اسی طریقے سے اور بھی کہانیاں مشہور ہیں